جو میں آپ سے بندا لے گئی تھی و بہت ہی خراب ہو گیا اتنا مہنگا بتائیے آپ نے دیا تھا ہمیں اس کا کلر بھی چلا گیا اور اس میں وہ جو وہ تاگے جیسے لٹکی ہوئی تھی وہ بھی گرنے لگیں اور ایک ہی بار میں پہنا وہ اتنی تیز گڑ رہا ہے کان میں بتا نہیں سکتے ہم آپ سے اتنی خراب چیز بتائیے آپ نے دی اتنی مہنگی ہمیں اور آپ نے کہا بہت اچھا لگے گا بہت اچھا لگے گا بالکل ہی نہیں اچھا لگ رہا ہے ایک بار پہننے کے بعد بالکل ہی خراب لگ رہا ہے ایک بار پہنا تو اتنا اچھ تعریف لوگ کر رہے تھے دوسری بار پہنا وہ اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے بالکل بھی بہت ہی خراب آپ نے دیا ہے اور آپ کہہ رہے تھے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت ہی خراب تھا اور وہ گڑ بھی رہا ہے پہننے پر اس کا کلر جا کلر بھی چلا گیا ہے بہت ہی خراب لگ رہا ہے وہ بالکل ہی جیسے اتنا مہنگا آپ نے دیا تھا اب جیسے وہ بالکل ہی فِری میں کوئی دہیس ہو ایسا کہیں کہاں ہوتا ہے آپ نے اتنا مہنگا دیا اتنی تعریفیں کر کے تب بھی وہ بالکل ہی خراب ہو گیا بہت ہی خراب لگ رہا ہے اس میں ایک تو بندے وہ پہنا ایک بار بس بالکل دوسری بار جیسے اس میں سب چیز کچھ ہے ہی نہیں نگ اس میں گر گئے اور وہ جو اس کی وہ ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں پیچھے کی جو جس جو کان میں لگے لگا کے پہنتے ہیں وہ بھی وہ بھی وہ ہلنے لگی اتنی جلدی اس میں وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ جو کٹوری جیسے لگے ہوئے تھے وہ بھی وہ اس میں کے وہ جو موتی لگے ہوئے تھے وہ بھی گر رہے اتنا بتائیے خراب ہو گیا ہے وہ ایسا کہیں اتنا گڑ رہا ہے وہ پہننے پر ہم نے سوچا تھا کہ اب ایک بار لے لیا پھر اب دوبارہ لینا نہیں پڑیں گے بہت ہی خراب ہو گیا ہے وہ جیسے لگ رہا ہے کہ کہیں بالکل ہی سستا والا لے لیا ہے اتنا مہنگا آپ نے دیا ہے اسے اور بالکل ہی جیسے لگ رہا ہے کہ کیا بتائیں اب آپ کو یہ بہت خراب ہے اور اس میں کلر بھی کلر تو بالکل ہی چلا گیا ہے آپ نے بتایا تھا اس میں کا کلر نہیں جائے گا یہ کلر بالکل ہی چلا گیا ہے بالکل پرانا جیسا لگ رہا ہے بہت ہی پرانا لگ رہا ہے اس میں ایک تو وہ جو وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ یہ لوہے کا نہیں ہے یہ لوہے ہی کا تھا اتنا کلر بتائیے ایک ہی بار پہنا گولڈن کلر کا تھا بلیک کلر کا ہو گیا ہے بالکل اتنا خراب ہو گیا ہے بتائیے بہت ہی خراب ہو گیا ہے